हमसब बाहर रहैत रही दिल्लीमे ओतऽ हमसब बाहर कोनो भाषा ऊपयोग करऽ सकैत रहिऐ पर हमर मम्मी रूल बनैने रहै कि घर आबिते मैथिलि भाषाके ऊपयोग करल जेतै जे मैथिली भाषाके ऊपयोग नहि करै ओकरा पर मम्मी पाँच रुपैआके फाइन लगबैत रहै ओएह डरसँ हमसब मैथिली भाषा सीख पेलियै आओर हमरसबके अनुभव अच्छा रहलै किआकि आब हमरासबके मैथिली भाषा अपन ससुरालमे आबि कऽ बाजऽ परै छै तऽ ई अच्छा लागै छै कि मम्मी हमरासबके मैथिली भाषा सीखा देलकै